नमस्ते नमस्ते कौन भैया

अच्छा हा ये नम्बर कहाँ से मिला वैन तो हमारे यहाँ चलती ही नहीं है तो ये तो बहुत पुराना बोल रहा हूँ वैन नहीं होगी वो मेरी स्टाटी होगी एटिगा होगी नहीं वो हो जायेगा नहीं गाड़ी का अलग अलग सिस्टम है आर्टिगा में जायेंगे तो उसका रेट अलग है और बोलेरो में जायेंगे तो अलग रेट है एक ही तो दोनों में रहेगा लेकिन आर्टिगा भी लंबी गाड़ी है लक्जरीयस गाड़ी है और आप बोलोरो में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो कहाँ से कमटी कमटी से ब कहाँ तक जायेंगे पहले विश्वनाथ जी जायेंगे अच्छा टाइमिंग क्या रहेगा आपका और टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा टाइमिंग कब जाने का सुबह निकलेंगे और सुबह तो कल रात को ले जाने में यहाँ से एक बार डेढ़ घंटा लगेगा ये कितना टाइम तक रहेंगे वहाँ पर तो मान लीजिये अगर डेढ़ दो घंटा बिगड़ता है तो भी दो घंटे लग जायेंगे वही आप करीब में तीन ढाई तीन मेरे लिये रिटर्न ले लेंगे आप अरे नहीं नहीं बिल्कुल हो जायेगा बिल्कुल जान पहचान वहाँ रेस्टोरेंट हर चीज मैं जानता हूँ कहाँ पर क्या चीजें है सब चीज जानता हूँ नहीं नहीं पा नहीं पास में ही बनारस से कम से कम आपका पैंतीस चालीस किलोमेटर है हाँ वहाँ से फंटे पड़ेगा हाँ तो वहीं पास में ही है वो बढ़िया पड़ेगा फंटे के लिये एडवांस अभी मैं क्या बताऊँ एक मेरे भैया आते हैं उनसे पूछ के अभी एडवांस के तौर पर आप मेरे को पैंतीस सौ रुपये दे दीजिये सर ये तो पुराना बैंक में जायेंगे तो अब सस्ता में जायेगा वैन तो जमाना ख़त्म हो गया है चलिये ठीक है फिर मैं रख रहा हूँ फोन आ गया है